आगे नुस्तें कस्लें हांव माया कामत उलयतालें आज नुस्तें कसलें हाडलां काळुंद्रां कशीं दिल्या गे आवय तिनशी रुपयांक पांच त्यादिसूच दोनशी रुपयांक दिताली मगे आज तिनशी क कित्याक ताज्जी आसा मगे बरें म्हाका काळुंदराचो एक वांटो घाल मगे आनी मानशेचीं सुंगटां कशीं तुजीं आवय म्हजे पांश्शी रुपया मानशेचीं सुंगटां हीं मोटी सुंगटाचो रेट काडटा मगे तूं म्हाका हुमणांत नाका आशिल्लीं गे म्हाका डांगर करपा जाय आशिल्लें त्या सुंगटांचें बाबू फाटीक लागला म्हुणून मात्शें म्हणलें करतलें पांश्शी रुपयांक चडूच म्हार म्हारग सांगता मगे तूं मात्शें कितें कमी कर आरे देवा बरें दी तूं म्हाका तीं एक वांटो तो घाल मगे आनी ताल ताल्ले कशे म्हणटाल तूं बरें ते ते म्हाका पन्नासाचेच दी तूं कांय मात सुद्दां कमी कन्ना बरें बरें घाल गे घाल चल आं